हय हय भुरग्यांक जे आसा कोंकणी शिकोवंक जाय कित्याक कोंकणी आमची मातृभाशा आनी कोंकणीन आमचो अस्तित्व आसा आमी गोंयकारांचो अस्तित्व आसा कोंकणी ना जाल्यार आमी गोंयकार कशें आनी इफ गोंयकार ना जाल्यार गोंय कशें सो कोंकणी जी आसा ती आमच्या भुरग्यांक शिकोंवंकूच जाय तूं कित्याक आमचे कल्चर सगळें जे आसा ते कोंकणीन जालां आमी केन्ना कतें उलयता जाल्यार तूं इफ गोंयकारां कडेन कम्युनिकेट करूंक सोदता जाल्यार तो मोस्टली प्रिफर करतलो की तूं कोंकणीन उलय ताच्या कडेन ताकाय एक आपलो भाव कसो लागतलो तूं पूण तूं इग्लीशींत उलोवंक शकता इंग्लीशींत उलोवपाचे काय ना पूण तुजे एक ती एक वळख आसता एक आयडेंटीटी आसता ती कोंकणी उलोयलां उलयतां तेन्ना आसता इंग्लीशींत उलयता तेन्ना आसता पूण तूं असो फोरेनर कसो दिसता तांच्या फुडें आनी गोंयकार जें आसा तें फूल आमी गोंयकार म्हणून कळटा जेन्ना आमी कोंकणी उलयतां सो भुरग्यांक आमी कोंकणी शिकोवंक जाय